ऐज दा रोल बुमैन चेंजड ओवर टाईम इन जोअर एरिया टू बुमैन फ्रीली स्टडी बर्क ऐड़ गो समवेयर ऐलस फॉर बर्क आर देयर अवस्टैकल बुमैन फेस ते जेह्का एह् आक्खा दे न जेह्का रोल ऐ ओवर दा टाईम मतलव पैह्लें कोला दा साढ़े एरिया च चेंज़ होया ऐ जां उऐ जेहा ऐ अज़ै बी जेह्ड़ियां जनानियां न पढ़नै गित्तै जां कुसै कम्म करनै गित्तै जाई सकदियां न जां नेईं जाई सकदियां जां उंदी कोई अड़चन ऐ जेह्ड़ी कोई अड़चन ऐ जेह्ड़ी उनेंगी फेस करना पवा दी कि ओह् कम्म नेईं करी सकन ते अज्ज दे जमाने च ऐसी गल्ल ऐ जेह्की ऐ कि जनानियां फ्रीली अस दिक्खने आं कि ऐजुकेशन डिपार्टमैंट बिच्च बैंक डिपार्टमैंट बिच्च फ्रीली कम्म करी सकदियां न बिना किसै अवस्टैकल दै ते उंदे पैह्लैें कोला दा जियां उनेंगी रक्खेआ जंदा गहा उनेंगी तुल्ला जलाना जां रुट्टी पकानी खाना बनाना खाना बनाना बाड़ियें जाना ते हून उंदे कोला दा बी उप्पर उनेंगी बैल्यू दित्ती जंदी ऐ जियां अस दिक्खी सकने आं कि हाईयरस स्टडी बी करा दियां न बड़ियां जनानियां अज्ज कल साढ़ियां सैक्ट्रेट च बड़ियां सारियां फीमेल अवा दियां न साढ़ियां पार्लिमैंट च बड़ियां सारियां फीमेल न जित्थें पैह्लें बड़ियां घट्ट् हियां उद्धर मतलव थोह्ड़ी बैल्यू बड़ी बधदी हून दिक्खा ने अस उनेंगी रिजर्वेशन आ दी पंचैंते बिच्च ते उत्थें बी ओह् पैंच सरपैंच दियां इलैक्शनां लड़ी सकदियां न ते अज्ज दे जमाने च असेंगी लब्भा दा कि उंदे कोला दा थोह्ड़ा उनेंगी जादा बैल्यू दित्ती जा दी ऐ जां उनेंगी तोह्ड़ा मतलव कि मर्दें दे बराबर समानता दित्ती जा दी ऐ अजें बी उनेंगी नेईं दित्ती जंदा पर उनेंगी मतसलव तोह्ड़ी उंदी बैल्यू बदा दी ऐ उनोेंगी जेह्ड़ा ऐ ऐसी कोई नी में कदैं कदैं लगदा ऐ कोई फेस करनी पौंदी ऐ कुदै बेल्लै उनेंगी डिसक्रिनेशन दे मतलव कि ओह् डिस्क्रिमिनेशन दे बेस उप्पर जैंडर दे बेस उप्पर उंदे कन्नै डिस्करिमिनेशन होंदी ऐ ते भेद भाव कीता जंदा ऐ कि एह् औरत ऐ ते एह् इनफिरियर ऐ अह् कम्म नी करी सकदी ऐ ते एह् टास्क नी करी सकदी ऐ लेकिन हून फिर इन्ना रेह्दा नी ऐ थोह्ड़ा जेह्ड़ा तोह्ड़ा थोह्ड़ा डिसक्रिमिनेशन ऐ थोह्ड़ा थोह्ड़ा बाकी अस दिक्कने आं कि इन्ना जादा नी ऐ कुदै बी ते हून अस दिक्खी सकन् आं मिल्ट्री बिच्च

ओह्दे बाद जियां अस दिक्खने आं कि उद्धर इक दुआ तसील ऐ पौनी उद्धर बी अस दिक्खने आं उद्दर दियां जेह्की सरपैंच न ओह् बी इक लेडीस न ते उसदे बाद जियां इसलै बड़े सारे डिपार्टमैंट फाईनैंस मनिस्टर जेह्ड़ियां निर्मला सीतारमन होर न ओह्दै बाद बड़ियां सारियां ऐम पी न होर हियां जियां कि होर सुश्मा स्र्वराज होर हियां साढ़ियां ऐम पी रेह्दियां न ओह् पैह्लें कोला दा जेह्ड़ियां कि बड़ी चढ़ियै भाग लै दियां न औरतां पॉलटिक्स च होइया जां ऐजुकेशन डिपार्टमैंनट च होया बैंकिंग च होया चाहगे फोर्सिस च होइयां बैल्ट फोर्सिस च होइयां ते ओह् सारा जेह्ड़ा अपना अज्ज कल ओह् करा दियां न भाग लै दियां न ते इस्सै गल्लै कन्नै में अपनी गल्ल समाप्त करना चाह्न्ना जै हिन्द जै भारत